जोंनिया न'आवहाय मोननैखौबो बाहायो आरोना आं बांसिन अरआव सङो संनो मोजां मोनो आरो ओंख्रि फोरखौहाय ओंख्रिफोराबो गोथाव सिन जायो नालाय अर आवहाय ओमफ्राय इदिनो बुरजा बुरजा ओंखाम ओंख्रि संबा बांसिन अरदाबखौ बाहायनाय जायो आरोना गोजां बोथोराव ओमफ्राय गोजां बोथोराव बांसिन अरदाबआव सङो अरबो सायनो मोनो नालाय गोजांनायावहाय ओंखायनो अरदाबआव बांसिन सङो ओमफाय इदिनो गेसाव गेसआवथ' एसे साहाफोर फुदुंनायफोराव बाहायो गेसखौ इजिसिन जायो आरो गेसाव संबालाय माबा बनफोर नागेर नाङा नालाय अरफोर सुनाङा ओंखायनो अरआव संबा एसे खस्थसिन जायो बनबो नागेरनांगौ बन गोरान नागेरनांगौ अर सुनांगौ जायो नालाय ओंखायनो